हैलो हां जी महाराज केह् खरीदना तुसें महाराज भिंडी होनी इक सौ अस्सी रपेऽ किल्लो करेला महाराज सत्तर रपेऽ किल्लो चलै'रदा कोड़ा करेला मिट्ठा करेला आई गेआ इक सौ बीह् रपेऽ किल्लो हां जी सनाओ सर बैंगन तुसें ई ते इक सौ बीह् रपेऽ किल्लो लाई ओड़गे बाकी सब्जी जरूर सब्जी ब गोभी बन्धगोबी फुल्लगोबी भिण्डी करेला काली मरच चिट्टी मरच होर धनिया आई गेआ पालक आई गेई कड़म आई गेआ तुसें केह् लैना सनाई आं मशरूम आई ओह् कोई नी डिस्काउन्ट करी लैगे तुसें'गी दस बीह् रपेऽ करी लैगे उप्पर थ'ल्लै सना'रादे तुसें ई तुस सनाउ आं पानी किन्नी ऐ अगर दो किल्लो भिण्डी लैगे तां करी लैगे चाली रपेऽ घट्ट देई ओड़ेयो अच्छा एह् भट्ठे बैंगन बी पाह्ने नी ओह् कोई नी म्हाराज थुआढ़ी गल्ल ऐ कोई चक्कर टेन्शन लेइयै जंदे तुस अच्छा अपने कोल इब्बी ऐ मशरूम बी पानी कोई किल्लो हारी नेईं एह् अपना मशरूम सत्त सौ रपेआ किल्लो होनी ऐ ते तुसेंई लाई लैगे साड्ढे चार सौ देई उडे़यो ते आ ते अपना टमाटर किन्ना पाना टमाटर किन्ना पाना महाराज टमाटर किन्ने किल्लो पाना